हलो ओला कॅब्स न्ही म्हजें नांव सचीन नायक हांव खांडेपरा रावतां म्हाका न्ही ह्या म्हयन्याचे सोळा तारखेर दाबोळेच्यान दोनाक सुमार फ्लायट आसा मुंबय वचपा खातीर हय आनी घरा कडल्यान म्हणल्यार म्हज्या खांडेपारच्यान म्हाका दाबोळे एयरपोर्टार पावोव पावोवपाक तुमचे कडेन टॅक्सी अवेलेबल आसा काय म्हूण विचारपाक हांवें फोन केल्लो तुमकां

हय नोर्मल चलता सिडेन आनीक कशें कितें भाड्याचे तुमचें कितले रुपया घेता तुमी किलोमिटराक हय रातची बारांक सुमार येल्यार पुरो एक म्हणल्यार पावतलो न्ही थंय तुमी म्हाका टायम टू टायम थंय हाचेर पावयल्यार म्हाका खूब बरें जातलें आनी अशें कांय ना की हाका

हय तशें जाल्यार हाका सोळा तारखेर म्हळ्यार पंदरा तारखेर रातचे तुमी म्हाका गाडी धाडा बारांक सुमार हय आनी पॅमेंट तुमकां कसो कितें करचो पडटलो पयलीं एडवांस आतां कितें दिवचो पडटलो काय मागीर सगळे ड्रायव्हराकूच आं तशें जाल्यार त्या टायमार जेन्ना तो म्हाका पिक करतलो आनी थंय विमानतळार पावयतलो तेन्ना ताका हांव सगळो पॅमेंट करतां ओके बरें हय तुमी म्हाका हें तुमकां हांव ॲड्रेस सांगता सारको बरोवन घेया हय थंयच येवपाचो थंय येवन म्हाका ह्या नंबराचेर फोन केल्यार पुरो हांव मागीर रस्त्यार वयर येवून रावतां